हाँ गायन में गुरू जी को एक गुरू जी से ही मार्गदर्शन लेना चाहिए एक शिक्षक से या गुरूदेव गुरू जी से ही सीखना चाहिए क्योंकि आप यूँ कुछ भी नहीं कर सकते बिना गुरू के ज्ञान नहीं मिलता उसके लिए गुरू से सीखिए वो आपको बताएँगे आपको किस तरीके से गाना है कैसे क्या करना है आपको इस तरीक से गाना है इस तरीके से अच्छा लगेगा आपका सुर बैठेगा आपका आलाप आएगा आपको उस तरीके से गाना है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाएँ वो जो भी गीत गा रहा है उसमें उतर जाए लोगों के दिल तक उतर जाए और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा अनुभव क्यों होगा अच्छा क्योंकि आप जिस चीज़ को गा रहे हो जिस तरीके से गा रहे हो उसको पेश कर रहे हो उससे लोगों को मन को शांति मिलेगी लोग कहेंगे कि आप और गाइए और आपको एक बिना बिना गुरू के ज्ञान नहीं मिल सकता बिना गुरू के आप कुछ नहीं कर सकते गुरू ही सिखाएगा आपको वो फिर ए बी सी डी से लगाकर आपको ज़ेड तक पूरा वही सिखाएँगे शुरू से बताएँगे कि इसको इस तरीके से करिए फिर आप उसको रोज रिपेयर प्रिपेयर करिए प्रिपेयर करने के बाद आप फिर उसको गाइए गाकर के अच्छा फील होगा आपको रोज गाना चाहिए आपको और गुरू बहोत बड़ी जीवन में हर चीज के लिए गुरू गुरू से ही आज्ञा लेना चाहिए गुरू या टीचर शिक्षक शिक्षक से शिक्षक ही आपको पढ़ाएगा तो ही आप कुछ कर पाओगे जीवन में अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि गुरू ही एक ऐसा है जो चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो मेरा नाम रौशन करे शिक्षक ही चाहता है कि मेरा शिष्य जो मेरा नाम रौशन करे उसके लिए गाइए गाना बजाना सीखिए आप शिक्षा सीखिए किसी भी गुरू के पास जाकर कैसा भी ज्ञान लीजिए क्योंकि बिना गुरू के कोई ज्ञान नहीं मिलेगा जीवन में अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है कुछ करना है तो एक शिक्षक के प्रति अपना व्यवहार इस तरीके से रखिए कि आप उसका नाम देश में आपके पूरे देश में आपके राज्य में आपके जिले में आपके तहसील में आपके गाँव में नाम रौशन हो कल आपको उस गुरू के नाम से जानें कि इनके गुरू वो हैं जिन्होंने इन्हें सिखाया ये उनसे सीखे हैं आप इस तरीके से अपने जीवन को उस गुरू के भी गुरू और शिक्षक के बिना सार्थक नहीं बना पाते अगर आप गुरू और शिक्षक को आपने अगर आपके जीवन में लिया है आप उनके अगर मार्गदर्शन में चल रहे हो तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हो गुरू के बिना ज्ञान नहीं मिलता है इसके लिए गुरू से ज्ञान लीजिए और उस पर अमल करिए कहने में सब लोग गुरू बना देते हैं पर अमल कोई नहीं करता इसके लिए गुरू के बातों पर उसके विचारों पर उसके आचार विचार पर अमल करिए अमल करने के बाद में आप उनसे सीखिए सीखकर के लोगों को बताइए कि मैंने गुरू से ये सीखा है मेरे गुरू और गुरू को आप कुछ नहीं दे सकते हो गुरू आपको बहुत कुछ दे सकते हैं पर आप गुरू को दक्षिणा में कुछ नहीं दे सकते बस इतना कर सकते हो आप गुरू के लिए गुरू ने आपकी ज़िंदगी बना दी आपका जीवन पूरा बना दिया आप गुरू के लिए इतना कर सक दक्षिणा के रूप कुछ भी नहीं आप बस अपने अनुभव बता सकते हो कि गुरूदेव मेरे साथ ऐसा हुआ है शिक्षक को आप अनुभव बता सकते हो आप कुछ नहीं दे सकते हो वे आपको बहोत बड़ा बना देंगे पर आप उन्हें कुछ दे नहीं पाओगे और आप सीखिए गायन सीखिए गाना सीखिए बजाना सीखिए कला सीखिए कैसी भी कला सीखिए आपको शिक्षा के मार्ग शिक्षा के घुटन में आगे बढ़िए बहुत अच्छा करिए जीवन में और आगे भी गुरू यही चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे बढ़े मेरा नाम रौशन करे अपने हर गाँव गाँव में छोटे छोटे कस्बों में आप आज के जमाने में देख रहे हो कि कैसी स्थिति है उसके बाद भी आप बहुत अच्छे से करिए आप गुरू बनाइए गुरू से आप सीखिए सीखकर के बहुत आगे और अपने जीवन को धन्य बनाइए और अब मुझे मैंने खुद मेरे गुरू जी हैं उनसे सीखा है मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा है मैंने गुरू के बिना कुछ नहीं कर पाते इसके लिए गुरू से जुड़ना बहुत जरूरी है गुरू का अनुभव बहुत अच्छी बात है आपको जीवन में बहुत कुछ अनुभव मिलेगा गुरू से